साम' मैगं संनाय जों साम'खौ दैनिफ्राय खन्नानै मोनो जों बोरै बेखौ सङो गिबि गिबियावनो जों साम'खौ दाखोन गारो दाखोन गारनानै दानस'यो बेखौ दान्नानै आरो हुयो हुनानै बेखौ साफा खालामनानै लानांगौ आं ओरैबायदि गोरलै मोनो साम' मैगंखौ संनो आरो मोजां मोनो जानोबो मोजां बे साम' मैगंआ बिनिफ्राय जोङो साम'खौ खन्नानै लायनानै दानबाय हुबाय नारजि मा होनो अह बावदों सरि नारजि नङा जों बेखौ खन्नानै लायनानै हुबाय हुनानै एवनानै लायो आरो मोजांनो बेखौ संख्रि बानलु होनानै एवनानै लायो संख्रि बानलु होनानै एवनानै लानानै एवखांनानै लानानै जोङो बेखौ सबाइजों मोजाङैनो गोरलैयैनो संनो हायो गिबियाव जोङो सबाइखौ एवबाय एवनायनि उनाव साफा खुबाय खुनानै आरो बेखौ रुयो आरो खारै होनानै खारैखौ सफानैसो होनानै लानानै मोजाङै रुनांगौ रुइहोनांगौ सागं सानांगौ ओमफ्राय बिनि उनाव आरो साम' एवनायाव बेखौ होना होनांगौ आरो बेनि उनाव गोदौहोदो मोजां गोदौहोनानै दुन्दिया जिखुनु बिलाइ हारिनि दुन्दिया बिलाइबो होनो हायो हाइजें बिलाइ बेबायदि होनानै जोङो बर'फोरा बे साम' मेगंखौ मोजाङै मोजां आइटेमै संनानै जानो हायो आरो बिनि अनगायैबो थाइगिर ना दैसानि नाफोरजों मोजांसिन जायो थाइगिर ना संनाया जों गिबि गिबियावनो नाखौ थावजों मोजाङै एवखांनानै लादो एवखांनानै लानानै आरो थाइगिरखौ दानदो दाननानै देफ्लेदो देफ्लेनानै आरो बै माबाखौबो मा होनो थाइगिरखौबो सेरनानै बे सेरनानै दै होखांनायनि उनाव खोबदो खोबनानै बिनि उनाव गोदौबा नाखौ एवखांनानै लानानै नाखौ होसन्नानै गोदौहोनांगौ आरो गोबाव खोबनानै बेबायदिनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां मैगं थाइगं संनानै जानायनि नेमखान्थि दङ जाय जेरै संनानै जानो हायो बेबायदि संनानै जानो हायो आरो बिनि अनगायैबो गोरा ओंख्रि होनोब्ला बिदिनो नारजि नारजिया गोबाव सम लायो गेब्लेनो थाखाय नारजि संनायाव जुदि खारैखौ मोजाङै होनो रोङाब्ला नारजिया रुइया गेब्लेया बिनिखायनो जानोबो गोथाव जायाा जाय संनो रोङो खिन्थु बिनिया गोथाव जायो आरो आं नारजि ओंख्रिखौ एसे संनो गोरा मोनो ओमफ्राय बेनि अनगायैबो मा होनो खारै ओंख्रिया मोजां जायो बायदिसिना बुथुमनानै बिलाइ गोथां मेगं बुथुमनानै नारजिजों ना माबा मेगं गोथांनि खारैजों नाजों संजायो आरो ना बिदिनो जोङो फार्स्टआव लाबाय सज'ना बिलाइ लाइ एसे लाफा एसे बिदिनो बिलाइ हारिनि गोथां मैगंखौ बुथुमनानै जोङो ना खारै संनो हायो आरो ना बेबायदि संना होबाथाय गथ'फोरा जोंना नख'रनि गथ'फोर आरो मालिकफोरा जि बायदि गोथावै जायो ना इन्टारेस्तिं नाखौ बे बायदि मेगंखौ बेबायदिनो जोङो गावनि फरियालफोरखौ मोजां मैगं बुथुमनानै अरगेनिक जाथिनि मेगं बुथुमनानै जों जुदि जाहोनो हायोब्ला बेमार आजारनिफ्रायबो रैखा मोनो मानोना बे बुथुमनाय खांनाय मेगंआव मोनसे आयुरबेदिक माबा थायो दावाइबायदि जेरै बे बुथुमनाय मेगंनिफ्रायनो जों गोबां बेमार आजारनिफ्रायबो रैखा मोननो हायो आरो जेरै थालिर फस्ला अनलाफ्रा देहायाव थालिर फस्ला होनोब्ला बै थालिर आथियानि गोरलै दंफांखौ दान्नानै जोङो अनलाबो संनानै जानो हायो बेयाव गोबां बिबांनि दै थायो बे थालिर बिफांनि ओंख्रिखौ जायोबा जों देहायाव गोहो मोनो जेसेबां थालिर बिफांआवनो दै हाबनानै थालिर बिफांनो गोहो होयो मानसिनि देहायावबो बेबायदिनो थालिर दंफांनि थालिर फस्लानि ओंख्रिया गोहो बोयो गोहो होयो बोलो होयो बिदिनो थालिरजों दाउ अनलाबो जानो हायो थालिर फस्ला दाउ अनला जानो बिरात गोथाव जायो खारैजों थालिर फस्लाखौ एवना लानानै दाउ बेदरखौ एवनानै लानानै मोजां संबा बिरात जानो गोथाव जायो आरो बेबो मोनसे जोंनि बर' हारिनि मुंदांखा ओंख्रि होननानै बुंजायो बेनि अनगायै

थाइगिर नाखौथ' बुंखांखाबाय आङो बेनिफ्राय आरो दालिफोराथ' ओरैनो जोंनि थाखानाय मोनबाय थाखानायखा बिनि अनगायै माना मुनि जेनेबा फोथाराव जों दा माइ गाइखांनायनि उनाव नाराबारियाव मोनो माना मुनि दाउ बेफोरबो बिराथ मोजां मैगं जोंनि देहानि बायदिसिना बेमार आजारखौ गोजान खालामो माना मुनि जों गावनो खानानै लायनानै बेखौ संनो हायो बियो बायदिसिना खिनाय गोबानाय बेमारनि थाखाय होबथानो हानाय मोनसे आयुरबेदिक दावाइ होन्नानै जों सान्नानै लायो आरो आरो बेबायदिनो दुब्लियाव नागेरना मोनो जों दाव फेन्दा बिनिफ्राय मा होनो दाव फेन्दा एलाइसि बेफोरबो मोजां नाइगिरनानै मोनो जों रां बाहायलायनाङा रोङोब्ला गावनि जानाय खायद' मोजां मोजां मेगंफोरखौ जों नागिरनानैनो गावनो गाव बुथुमनानै संनानै जाहोनो हायो बा नख'रनि गोबां बेमार आजार बायदिसिनानिफ्राय जोङो रैखाबो मोननो हायो रां रांफोराथ' बासायखायोआनोसै बिनि अनगायैबो जों गोबां गिदिर गिदिर बेमार आजारनिफ्रायबो जों गावखौनो डक्टर हिसाबै सोखानानै लानो हानाय बायदि जाहैयो आरो बेबायदिनो जों नागिरना मोनो थुरि बारियाव खेरा दाफिनि दाव फेन्दा आरो सिब्रु मेगं सिब्रु मेगंफोराबो जोबोर गोनांथार बेफोरो जोंनि देहानि सिंनि सिथर गाराइफोरखौ रानहोयो बेबायदिनो जों नख'रनि आइजो बिमा जानानै जों बिमा माहारिफोरा गावनि गथ' गथाइ नख'र फरियालनो बायनायनि अनगा गावनो आखाइजों नागिरनानै खस्थ' खालामनानै नागिरनानै संनानै जाहोनो हायो बा गाव गावनि नख'र फरियालफोरखौ मोजां जोथोनै लाखिनो हायो बेमार आजारनिफ्राय रैखा खालामनानै लाखिनो हायो आंनि एन्टारेस्टआ बेनो बायनायनि हाथाइ बाजाराव बायनायनि अनगा गावनो नागिरनानै बुथुमनानै मोननाय मेगंफोरखौ आं संनानै जानो साबसिन मोनो आरो गथ'फोराबो इन्टारेस्त जायो आंहा जानो मोजां मोनो हाग्रानि मेगंफोरखौ बिदिनो गोबां जोङो सजना फिथाइ बेफोरनिफ्रायबो खिनाय गोबानायफोरनिफ्राय माबायो आरो बासायो बिदिनो दाउ अनलाफोराबो मोजाङानो